हेलो जी बोल रहा हूँ सर हाँ सर सर बोलिए मैं सर मैंने इसलिए फोन करा था कि सर हमारी शादी आ रही है तारिख हमारी शादी की फिक्स हो गई है तो वो शादी से जो पहले फोटो शूट होते हैं उसको हाँ हाँ हाँ वही वही प्री वेडिंग जो आप बोलते हो वो फोटो हमें शूट करवाना था पहले तो उसका सर बताइए हमें कैसा क्या रहता है किस प्रकार से खींचे जाते हैं जी जी सर वो आप वो केमरा क्वालिटी तो ठीक है आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना पर आप मेरे को इसका ये बताइए कि किस प्रकार से कहाँ जाना पड़ेगा कहाँ से कैसे फोटो खींचोगे आप और क्या कैसे क्या किस प्रकार से आपके वो पैसे वैसे बनेंगे सर यहाँ तो नहीं है सर गाँव जैसा माहौल है यहाँ तो ऐसी कोई जगह नहीं है हाँ ये है कि थोड़ा नदी वदी है नदी वगैरह मिल जाएगी आपको गार्डन है तो गार्डन मिल जाएगा आपको छोटा गार्डन है क्या सर नदी सर नदी यहाँ से समथिंग समथिंग दो हाँ दो किलोमीटर का आसपास पड़े हाँ वो बलडा है बलडे पर उसके पास से डेम बना हुआ है वहाँ बलडा भी है और मंदिर है मंदिर है वहाँ पर गार्डन भी है मंदिर में भी अच्छी जगह है वो वो कम से कम हाँ और पाँच एक किलोमीटर दूर पड़ता है वो मंदिर की जगह भी है

हाँ वो क्या कुछ लोगों ने मेरे को बताया था की यार ऐसा भी कराओ तो अच्छा रहता है आज कल ये नया ट्रेंड चल रहा है जैसे फोटो वोटो खिंचवाते हैं

सर आपने सर पाँच मार्च को फिक्स है हाँ तो उसके पहले आप जो भी आप समझ गए हैं वो बत ये समय बचा है और उसमें पंद्रह बीस दिन का समय है उसमें आप चार्ज वगैरह बता दो मेरे को कि कितने पैसे लगेंगे कैसे क्या लगेंगे और जाने आने का फोटो का हमारा हिसाब से तो ये है कि ऐसा होना चाहिए झमाझम कि हाँ लगना चाहिए कि अपन ने हाँ शादी में कहीं झमाझम काम कराया

हाँ हाँ तो आप मेरे को सब बता दीजिए या फिर आप के पास टाइम हो तो आप हमारे घर पर आ जाइए तो आप बता दीजिए आपके पास की ऐसे ऐसे होते हैं कुछ बिडियो विडियो हो तो बता देना

ठीक है ठीक है है ना एड्रेस आप हमारा गाँव का ले लीजिए है ना आ आप हाँ आप आ जाइए एक एक राजेंद्र मार्ग गोपाल गौशाला बिमा खटा रोड महितपुर जी जी जी आप किसी भी समय आ जाइए ठीक ठीक साहब धन्यवाद